उन्दै समाव आङो जोंनि फराइसालिनिफ्राय साइन्स कंग्रेस बाक्सा कासिखथ्रा होननाय जायगायावहाय पार्टिसिपेट खालामनो एबा बेरायनो थांदोंमोन बेनिफ्राय जेब्ला आङो गु गु थाखोआव फरायो अब्ला कलकातायावहाय बेरायहैनो थांदोंमोन बेयावहाय आङो भिक्टरिया मेमरियेल हलाव थांदों बेनिफ्राय सोनाब बंग दैयावहाय थांदों आरो माखासे थावनि जायगाखौ बेरायनानै फैदों बेनिफ्राय गोबां सोलोंनो सोलोंनो गोनां सोलोंनो गोनां बेसादफोर मुवा बेसादफोर दङ बेखौ सोलोंना लादों आरो जोंनि बुहुमाव बयनिख्रुइबो देरसिन बिबार जायखौहाय राफ्लेसिया होननानै बुङो संग्रायजों समान बिबार बेखौहाय ग्रेट भेनियान ट्रि आरो बटानिकेल कलकाता बटानिकेल गार्डेनाव नुनो मोनबोदों आरो ग्रेट भैनियान ट्रि ग्रेट भेनियानट्रिआहाय माने कलकाता बटानिकेल गार्डेनाव सबसे देरसिन बेखौ बेखौ नुबोदों दा बेनो मोनसे बिराद गोसोखांथाव आंनि उन्दै फरायसा समनि गोसोखांथाव मोनसे